हेलौ आङो लोमजादोंमोनहाय आङो गगा मोन्दोंहाय गुजुदोंबो गुजुदों आङो मुलिया जादोंमोनहाय सिन मोनाखै दा बेसेसो लागोन बायदि दा होमबालाय आङो दा लायनांगौ नामा दे होमबालाय आं फैसाखौ जगार खालामसै होमबा ना ओंख्रिया मैगं जाजादोंमोन आरो दे होमबालाय अ आङो औ औ दे अ' दे दै गुदुंखौनो लोंनायनि अ बेबहार खालामसै आं दै गुदुंखौनो आमफ्राय दा ओंख्रिफोरखौ मा मा मोनजागोन आं बाद अ अ अ दे दालि आलुखौनो जासै आङो दा आं दा खर'आ खर' साबाय दङ एसे एसे आरो गिदिंदोंबो दा अ दे अ दे आरो आं दा ओंखामखौ दा आमफ्राय दा आरो ओंखामखौ ओरैनो जादों आरो आं ओ आं गाइखेरखौ गाइखेरखौ दा लोंदोंमोनानो दे

अ दे दे आङो जादोंमोन दे दहाय जादोंमोन जादों दहाय जादों

औ दे ओंखामखौ जादो र'ओं ओंखामखौ जादोंमोन र' दा औ आं दहाय दुगैदोंमोनथ' दुगैदोंमोन अ अ दुगैनानैथ' लोमजादों आमफ्राय दा औ मोनथिदों दे आङो मुलिखौ दा आरो आं बांद्राय मुलिखौ औ दे दे दोनथ'दो दे दे